سیاروں پر بیرونی زندگی میری تو تحقیق یہ ہے اور مجھے جو دلچسپ معلومات حاصل ہوئی یہ صرف افسانے ہیں کائنات میں سے زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ بنایا تو ہمارا جو اصل رہنے کا ٹھکانا ہے وہ زمین ہے ہم زمین پر ہی زندہ رہ پائیں گے انسان پانی میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا ٹیکنالوجی کے ذریعے اوکسیجن پہنچا کر دوسرے ذرائع کے ذریعے اور بہت ساری مصیبتیں برداشت کرکے رہے تو کوئی رہنا نہیں لیکن سکون کی زندگی تو زمین پر حاصل ہوتی ہے وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی تو سیاروں پر دوسری زندگی گزارنا یہ صرف دل کے افسانے ہیں دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں اور ہوائی فائرنگ محسوس ہوتی ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے